जीअं त पोलिटिकल्स में केरु इंट्रस्टे हूंदो आहे कंहिं खे न हूंदो आहे मूंखे पोलिटिकल में इंट्रेस्ट घटि आहे बट मां न्यूज़ रेग्यूलर ॾिसंदो रहंदो आहियां न्यूज़ में ॾाढियूं जानकारियूं मिलंदियूं आहिनि असांजे देश जूं शहर जूं छा हली रहियो आहे देश में जीअं त काई नईं ख़बरूं ईंदियूं आहिनि उहे आसांखे न्यूज़ जे थ्रू ख़बर पेइजी वेंदियूं आहिनि जीअं हाणे असांजे भारत में वन्दे भारत जूं ट्रेनूं चालू थी वेयूं नयूं टेक्नालॅाजी अचनि थियूं नव नवां रोड ठहनि था त इहे सभु बेनिफिट असांखे हुन मां ॾिसी करे मिलंदो ऐं असांखे नॅालेज हुतां मिलंदो आहे त अॼोकी जनरेशन खे इहे सभु शयूं ॾिसणु खपनि ऐं देश जो छा हले थो देश में छा न थो हले उहो असांखे न्यूज़ जे थ्रू ख़बरु हुजणु खपे न्यूज़ ॾिसणु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं सभिनी खे ॾिसणु खपे न्यूज़ पेपर्स पढ़णु खपेनि न्यूज़ ॾिसणु खपेनि हुन मां असांखे चङी जानकारी मिलंदी आहे असांजे देश जे बारे में